میں جس جگہ رہتا ہوں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بٹلہ ہاؤس میں اس کے قریب جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے جو سینٹرل مرکزی یونیورسٹی ہے اس میں ایک نواب پٹودی صاحب جو ہمارے پورو کپتان جو سابق کپتان تھے انڈیا کرکٹ ٹیم کے ان کے نام سے ایک اسٹیڈیم ہے جو کافی معروف و مشہور ہے ہمارے انٹر نیشل پلیئر وہاں کھیلنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں اور میں بہت پہاڑ تو دہلی میں بہت ہی کم ہیں جو تاریخی مقامات بننے کی وجہ سے وہ کاٹ دیے گئے ہیں جیسا کہ مہرولی کے علاقے میں کئی پہاڑ ہیں جو دیکھنے کو اب بھی اس کے نشانات وغیرہ ملتے ہیں اگر ادھر کبھی سیر و سیاحت کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہاں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے